हिंदी भाषा हम भारतीयों की जो है बहुत ही प्रिय बोली है मतलब हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा होती है जब हम सबसे पहले जो है हम लोग हिंदी ही बोलते हैं मतलब जब भी हम कुछ शब्द सीखते हैं तो हमारे मुँह से पहले हिंदी में कोई भी शब्द निकलता है मामा एक हिंदी शब्द है तो ये इसलिए हमारी जो है मातृभाषा हिंदी है और हिंदी हमारी राज्य भाषा भी है और हिंदी में हिंदी का उच्चारण करना बहुत ही ज़्यादा सरल होता है जैसे कि हम हिंदी जैसे हिंदी का अगर शुद्ध हमें उच्चारण जानना है तो पहले हम या लिख मतलब हिंदी का जो शुद्ध उच्चारण लिखना या पढ़ना है तो उसके पहले हमें सबसे पहले द्रा व्याकरण जानना होगा उसको अच्छे से पढ़ना होगा व्याकरण में संध्या सर्वनाम पर्यायवाची ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अच्छे से पढ़ा जाता है जिससे हम किसी भी हिंदी के वाक्य का अच्छे से उच्चारण कर लेते हैं क्योंकि गद्य पद में जो है वो शुद्ध हिंदी रहती एकदम शुद्ध हिंदी रहती है तो उसका मतलब हमें समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो इसके लिए हमें पहले व्याकरण को अच्छे से समझाना पड़ेगा उचा उसका उच्चारण करना पड़ेगा फिर जो अगर हमें अच्छे से हिंदी लिखना है तो व्याकरण तो जानना ही होगा व्याकरण जानने के बाद हम जो है हिंदी को अच्छे से लिख पाएंगे और पढ़ पाएंगे हिंदी एक बहुत ही सरल भाषा है जो हम भारतीयों में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मतलब बोली जाती है हिंदी एक सरल भाषा है जिसको लोग बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके साथ लिखना हिंदी का हिंदी सारे शब्दों से मिलके मतलब हिंदी में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं हिंदी व्याकरण में एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं इसी तरह मतलब उनको बोलने वाले की संख्या यहाँ बहुत है हिंदी शब्द संस्कृत शब्द से मिलके ही बने हैं हिंदी का जो शब्द है वो संस्कृत शब्द से मिलके बना है सारे भाषाओं का इसलिए थोड़ा ना थोड़ा कहीं मेल मिल जाता तो उसको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए वो व्याकरण का जानना व्याकरण पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है व्याकरण हम लोग को सब्जेक्ट जो है हम लोग छोटे से ही मतलब एल केजी जब हम लोग रहते हैं तभी से हम लोगों को पढ़ाना इश्टार्ट कर दिया जाता है हिंदी सब्जेक्ट तो इसलिए हम लोग को हिंदी समझ में लिखने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है